کلاسز کے بعد جو بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں کوچنگس کرنے جاتے ہیں وہ فائدے مند ہوتی ہے بہت ہی بینیفٹ ہے کیوں کہ جو اسکولس میں ٹیچرس پڑھاتے ہیں وہ اُن کا ٹیوٹر ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے جس سے کہ وہ دوبارہ دہراتے ہیں تو اُن کا وہ سبق ہوتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے اور جن کے اسکولس میں سمجھ نہیں اسکولس میں سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹیوشن میں سمجھ لیتے ہیں ٹیوشن بھی ضروری ہے اور گھاٹا تو بالکل نہیں ہے ٹیوشن سے فائدہ ہی ہے کوچنگ سے ٹیوشن سے اور جیسے کہ جو لوگ اسکولس جیسے کہ اب اسکولس میں بچہ ہے اُس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا یا کچھ کچھ کچا کچا ہے سمجھ میں آیا اُس کے تو وہ ٹیوشن جائے گا کوچنگ جائے گا تو اُس کے پختہ سمجھ میں آ جائے گا وہاں وہ اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے چیزیں ظاہر ہے وہ فیس دے رہا ہے تو اُس میں کوچنگ ٹیوشن ضروری ہے اب جو بچہ مینج کر لیتا ہے وہ اُس کی الگ بات ہے لیکن ٹیوشن کوچنگ سے فائدہ ہوتا ہے بچے کو مارکس بڑھتے ہیں سیدھے